ہیلو و علیکم السلام

جی جی دیکھیے میں نے آپ کی باتوں کا بغور سنا اب ان شاء اللہ آپ اگر دوبارہ گھومنے آئیں گے ہمارے کھگریہ ضلعے کے زیارت کرنے آئیں گے یا دیکھنے آئیں گے سیر و تفریح کے لیے آئیں گے تو آپ گراؤنڈ دیکھیں گے گراؤنڈ کی سویدھا دیکھیں گے اور بچے کو آپ کھیلتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ کھیل ایک ایسی چیز ہے جس سے صحت انسا صحت کے صحت کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور ضروری ہے بچے مطلب بچے جو ہے مطلب شروع سے اسٹرانگ بنیں مضبوط بنیں قوی بنیں تندرست بنیں تو میں یہ عہد کرتا ہوں پختہ عہد کرتا ہوں کہ آپ جب دوبارہ آئندہ آئیں گے تو آپ ہمارے کھگریہ ضلع کے اندر طرح طرح کے میادین طرح طرح کے کھیل کے میادین دیکھیں گے ان شاء اللہ

ان شاء اللہ ٹھیک ہے میں پربھند انتظام کروں گا ٹھیک ہے اور آپ آئیں گے تو فر دیکھیں گے ان شاء اللہ اور بس جی جی جی جی ٹھیک ہے ہاں تو دیکھیے اب پڑھائی کے بعد تو میں دھیان دوں گا ان شاء اللہ ٹھیک ہے

اچھا ٹھیک ہے ان شاء اللہ اب جب مستقبل میں فیوچر میں جب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچے کے لیے اسکول کی سویدھا ہوں گی بچے اس میں پڑھیں گے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے لیے ایک اچھا میدان ہوگا جس میدان میں وہ کھیل کود کریں گے کھیل کا کھیل کا مظاہرہ کریں گے رول پلے کریں گے ٹھیک ٹھیک